हाँ हेलो तुरत तकै छी आहाँके हेलो बाजू जी जी हँ मछली बेचैवला छियै हम हँ हँ हमरा इहाँ देखिऔ जासर भऽ जायत गोल्डन भऽ जायत जासर गोल्डन रेहू मतलब बहुत रङ्गके मछली छै मतलब आहाँके कोन सब मछली चाहीसे बाजू ई मछ हँ रौहूके पड़ि जायत जे एक सए अस्सी रुपैआ किलो आओर ओइसँ बढ़िआँ मछली लेबै तऽ मिल जायत आहाँके ब्रिकेट मिल जायत नैनी मिल जायत गड़ै मिल जायत पोठिआ मिल जायत मतलब आओर बढ़िआँ बढ़िआँ बहुतसा वेराइटी लेबै कहीं रहु लेबै तऽ रहुके एक एक एक अस्सीके पड़ि जायत एक सए अस्सीके रुपचनके आहाँके रेट पड़ि जायत रुपचन तीन चारि रङ्गके माल होइ छै बुझलियै एकके रेट पड़ि जायत आहाँके एक सए बीस रुपैआ एकके पड़ि जायत एक सए चालिस रुपैआ एकके पड़ि जायत एक सए चालिस एक सए पचासके आसपास पड़ि जायत सब मछली सब रङ्गके होइ छै ने तऽ मतलब ओही हिसाबसँ रेट होइ छै अहाँके जहि हिसाबसँ अगर पसन्द पड़त ओही हिसाबसँ मछली लिऽ फिर ओहोसँ बढ़िआँ मछली लेबै तऽ हम बता दै छी ओइसँ उप्पर हय अथी रुपचनोसँ बढ़िआँ मछली गोल्डन एक मछरी होइ छै ओइसँ बढ़िआँ मछरी जासर होइ छै ओइसँ फाइदे कतरी होइ छै बहुते अच्छा कतरी होइ छै अगर लैके हए तऽ उ मछली लऽ लिअ फिर की दिक्कत ओहोसँ अगर हम बतबै छी अगर नहि अगर ठीक ठाक मछरी लेबै तऽ अहाँ लऽ लिअ जासर लऽ लिऽ गो हाँ गोल्डनके बड़ा दू सए अस्सी रुपैआ के जी छै गोल्डन हँ दू सओ अस्सी रुपैए किलो छै अपना इहाँ ई च मछरी आहाँके लैके हय तऽ हँ तऽ कत्ते मछली लै के हय तऽ ओइमे दू कम बेसी हो सकै छै कोइ दिक्कत नहि छै जे आबै दू किलो लेबै तऽ अढ़ाइ सए किलो पड़ि जायत कोइ दिक्कत नहि छै आहाँ तऽ फेर बाजू तऽ फेर लैके हय कत्ते दू किलो लैके हय कहाँपर पहुँचाबै छै से एड्रेस दिऔ पहुँच जेतै अगर नहि एहन गोल्डन ही नहि लैके हय कोनो दोसर चीज लैके हय सेहो बात बढ़िआँ ओहोसँ अच्छा अच्छा मछरी छै

बाजू बाजू कोन कोन मछरी लैके छै बहुत मछरी छै अपन हीआँ आठ दस रङ्गके मछरी छै हँ तऽ रहु लऽ लिऽ चाहे गोल्डन लऽ लिअ कनी या कतरी लऽ लिऽ बामी लऽ लिऽ सिङ्घी लऽ लिऽ बहुत छै मछरी जे मछरी आहाँ लैके हय लऽ लिऽ मछरीमे कोइ दिक्कत नहि खाली अहाँ बाजू तऽ मछरी लगक अहाँ पहुँचू मछरी अपनेसँ नजदीक अहाँके पास पहुँच जायत जी जी कए किलोके मछरी खानपुर लऽके हम आउ अच्छा पाँच किलो मतलब दू सए अस्सी रुपैयेवला दू सए आओर ढ़ाइ सए रुपैआ किलो पड़त हँ ढ़ाइ सए रुपैआ किलो पड़त मछली अगर उ लेबै तऽ आँय अच्छा